جی ہاں اسکولوں میں کئی قسم کی سرگرمیاں غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کے مقابلے کھیل اور ثقافتی پروگرامات بھی ہوتے ہیں اس کے ذریعے طلبا میں غیر نصابی سرگرمیاں اور ایک قسم کی ان کے اندر ٹیلینٹ کو ابھارا جاتا ہے مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں ہم نے بھی اپنے اسکول کے زمانے میں بہت سارے کھیلوں میں حصہ لیا اور اس میں اور کیا ہے بہت سارے ثقافتی پروگرامات میں بھی حصہ لیا جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زبانوں میں ترقی اور بہت ساری چیزوں میں ایک امپرومنٹ آیا ہے اور اس طریقے سے ہونا بھی چاہیے